اہم چیلنجز یہ ہیں دیہی علاقوں میں اسپتالوں ڈاکٹروں اور دواؤں کی شدید کمی ہے شہری علاقوں میں ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے مریض تناسب کم کے مطابق ایک ڈاکٹر پر ایک ہزار مریض ہونے چاہئیں بھارت میں تناسب بہت کم ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے غریب عوام پریشان ہوتے ہیں صحت کے بارے میں عوام میں بیداری بہت ہی کم ہے جیسے صاف پانی صفائی ٹیکے غذائیت دیہاتی علاقوں میں صحت مراکز اور عملے کی تعداد بڑھانا سرکاری اسپتالوں کو جدید بنانا صحت کی تعلیم کو اسکولوں میں شامل کرنا ہندوستان میں صحت کا نظام ترقی کر رہا ہے لیکن ابھی ابھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے سرکار کی کوششوں عوام کی بیداری کے ذریعے اس سے بہتر بنایا جا سکتا ہے